उन्दैफोरखौ बर' रावाव फोरोंनाया गोनां होना आं सानो मानोना जोङो गावनि गथ'खौ गावनि आंगो बिमा रावजों फोरोङोबा बे देरसिन जेखिनि रोंनांगौ बे रोंनांगौखौ बांसिनै मोजांसिन रोंगोन आरो गावनि बिमा रावनि गेजेरजोंनो जेरैखि जौगानाय हादरनि फरायसाफ्रानो जा एबा जायखिजायानो जा गावनि बिमा रावनि गेजेरजों मानि फोरोंनाया जों बर' हिसाबै फोरोंनाया माने मोजां आरो मानोना जोङो बायदि रोखोमनि सानाय सुनायनिफाय लानानै बायदि बिथिंखौ जों बर' रावखौ जों गावनि बिमा रावजों माने खोनथाजोबनो एबा फोरमायजोबनो हायो दा बर' रावखौ जोङो गावबा गावनि निजा माने हिसाबै जों आरो फेहेरनांगोन आरो जोङो मान होनानै जोङो आरो सोलोंनांगोन फोरोंनांगोन बे हिसाबै उन्दैफोरखौ बर' रावजों फोरोंनाया गोनां होन्ना आं सानो मानो होन्ना बुङोबा साफ्रोमानो हारिनिफ्रानो गावबा गावनि राव थायो थिग बिदिनो जोंबो बर' हिसाबै जोङो आरो बर' रावजोंनो उन्दैफोरखौ माने फोरोंनाया जोंनि थाखाय बेयो मोनसे बिबान आरो बेखौ जोङो मावनांगौ मानो होन्ना बुङोबा जोङो जौ जौगा थाखोआव जोङो गावनि हारिखौ सिनायथि होनोबा जोङो जों जोंनि राव हारिमुखौ जोङो आरो फोथांना लाखिनांगोन आरो जोङो मान होनानै जोङो खामानिखौ माने बिबान लालांनांगोन आरो